مغلئی پکوان مغل بادشاہوں کے دور میں برصغیر ہندوستان میں متعارف کرائے گئے کھانوں کا ایک منفرد انداز ہے یہ کھانے مغل دور کے شاہی دسترخوانوں میں سے وابستہ ہیں اور ان میں فارسی ترک اور وسطی ایشیائی کھانوں کے اثرات نمایاں ہیں مغلئی پکوان اپنے ذائقے خوشبو اور لذت کے لیے مشہور ہیں اور آج بھی ہندوستان پاکستان اور دیگر علاقوں میں بے حد مقبول ہیں مغلئی پکوان کی خصوصیات ذائقہ اور مسالح مغلئی کھانوں میں خوشبودار مسالحوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ زعفران الائچی ڈال چینی لونگ اور جائفل ان پکوانوں میں اکثر گوشت مرغی بھیڑ یا دیگر گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں دبی دہی اور کریم یا ناریل کے دودھ کے ساتھ پکایا جاتا ہے پکانے کے طریقے مغلئی کھانوں میں دم ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے اور بھنا جانا بھنا جاتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کھانے میں اچھے طریقے اس کو استعمال کرتے ہیں گوشت کو عموماً خوبصورت میرینشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ مسالح گوشت میں اچھی طرح جذب ہو جائیں مشہور مغلئی پکوان بریانی کی بات کی جائے چاول کو گوشت اور مختلف مسالحوں کے ساتھ تیار کی جانے والی ایک مقبول ایک مقبول ڈش کہا جاتا ہے کباب کی بات کی جائے مختلف قسم کے کباب جیسے شامی کباب سیخ کباب اور گلاوٹی کباب مغلئی کھانوں کا حصہ ہیں اور قورمہ کی بات کی جائے دہی مسالحوں اور گوشت کے ساتھ تیار کی جانے والی ایک مزید ڈش اچھی ڈش ہے اور نہاری کی بات کی جائے بھیڑ یا بھینس کے گوشت کے ساتھ تیار کی جانے والی ناشتہ ایک خاص ڈش ہے پلاؤ کی بات کی جائے چاول اور گوشت کے ساتھ تیار کیا جانے والا ایک ہلکا اور مگر لیٹ پکوان لذیذ پکوان ہے مغلائی مرغے اور شاہی ٹکڑا ایک میٹھا پکوان ہے جس میں مزید دودھ اور خشک میوہ جات کا استعمال ہوتا ہے رائتا دہی کے ساتھ کھیرے پودینا یا بھنے ہوئے زیرہ کے ساتھ تیار کی جانے والی ایک ڈش ہے